دیہی کمیونٹی میں کھیل صرف تفریح یا وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ وہ افراد کی شخصیت سازی سماجی ربت اور زندگی کی کئی اہم مہارتوں کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں چاہے وہ گلی ڈنڈا کبڈی کشتی یا ٹیم پر مبنی کھیل ہوں ہر کھیل کچھ نہ کچھ سکھاتا ضرور ہے جب افراد ٹیم میں کھیلتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں کہ مل کر کس طرح کام کرنا ہے اختلاف کے باوجود ایک مقصد پر م متحد رہنا ہے ٹیم کا کپتان بننے فیصلہ کرنے یا دوسروں کو رہنمائی دینے سے قیادت کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کھیل جیسے کشتی پہلوان کھیل جیسے کشتی پہلوانی یا لوکل شطرنج کھیلنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور جلد فیصلہ لینے کی صلاحیت بڑھتی ہے روزانہ کی پریکٹس ہار کو برداشت کرنا اور اور اصولوں کی پابندی سکھاتے ہیں کہ زندگی میں ظ نظم و ضبط کتنا اہم ہے دیہی کھیل اکثر جسمانی محنت والے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو صحت مند اور توانہ رکھتے ہیں جب کوئی کھیل میں اچھا کرتا ہے جیتتا ہے یا لوگوں کی حوصلہ افزائی حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر یقین کرنا سیکھتا ہے گاؤں کے بچے اور نوجوانوں نوجوان جب ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو آپس میں بات چیت مجا مزہ اور رشتتے داری بہتر ہوتی ہے دشمنیاں کم اور بھائی چارہ بڑھتا ہے